मूंखे बचपन में बि सिलाईअ जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुयो मां जंहिंखे बि सिलाई कंदी ॾिसंदी हुई मूंखे उन खां सिखण जो शौक़ु हूंदो हुयो मां उन खे ध्यान सां ॾिसंदी हुयमि त त उहो कीअं था सिलाई कनि मां मूंखे बचपन खां सिलाई सिखण जो शौक़ु हुयो पर पहिरीं पढ़ाईअ जे चकर में मां नथी न सिखी सघियमि पोइ मां सिलाई सिखियो मूंखे हिकु साल पू हिकु वर्ष पूरो लॻियो सिलाई सिखण में ऐं पोइ मां हाणे सिलाई करे सघां थी सूट सुभी सघां थी सूट थियो ब्लाउज थी विया साड़ी खे स्टाइल ठीकु करे सघां पैंट प्लाजो ऐं ॿिए के जेकी बि शयूं थींदियूं आहिनि मां सुबी थी सघां मूं वटि हिकु मशीन बि आहे मां उन में प्रैक्टिस बि कंदी आहियां मूंखे खपे की फ्यूचर में मां पंहिंजो बुटीक ओपन कयां जंहिं खां मां पंहिंजी जेकी मां मुंहिंजी दिल्ली कामना आहे सिलाई करण जी मूंखे जेको सुठो लॻंदो आहे सिलाई करण मां उहो करे सघां